हालो म्हजे नांव तेजस नागवेकर हांवें तुमचे कडेन कॅब बूक केल्ली हय केबेचो केबाचो नंबर सीक्स एट फायव एट हय हांवें एर्पोटा वयल्यान घरा वचपाक कॅब बुक केल्ली तुमच्या कडल्यान पूण ती कॅब सामकी बुरशी आसलेली हय कितले हांवें फाटल्या सिटाचेर नाका जाललेले सामान पडलेले आनी ड्रायवरान मास्क घालूंक नासले ह्या दिसांनी तुमकां खबर आहा कोवीडाचे दीस चालू आसा आनी मा मास्क कंपलसरी आसा तरी तुमचो ड्रायवर मास्क घालिनासतना येयलो हय फाल्यां समज कोवीड आमकां जालो जाल्यार कोण जबाबदार तुमी तांकां सांगपाक जाय जाव तांकां कळीत करपाक जाय बाबा दुसरे कश्टमराक घेवपाक वयतात कलेक्ट करपाक वयतात तेन्ना तुमी मास्क घालपाक जाय म्हणून तेणे मास्क बिल्कूल घालूंक नासले आनी तेजे कडेन मास्कूय नासले मास्क तरी तेजे कडेन आसपाक जाय न्ही बाबा मास्क घालूंक ना येयला थंयसर मास्क घालूंक ना पूण तेजेकडे मास्कूच नाहले हय दुसरे फावट मात्शीं ताका धाडटाना तुमी प्रोपर एनक्वायरी करा बाबा ही कॅब सारकी साफ आसा काय ना अशी दुसऱ्या कश्टमरांक त्रास जावंक उपकारना म्हाका हेतून खूब त्रास जाले हांयेन तुमची कॅब बुक केल्या तुमंका फूल पेमेंट केला वयल्यान अशे तुमी ड्रायवरांक धाडला ब बुरशी कॅब घेवन येयला वयल्यान मास्क घालूंक ना दुसऱ्यांक बेश्टी प्रोब्लमांत घालूं नाका